मैं कुछ दिन पहले एक बेड लेके आई थी वो बेड मुझे बहुत पसंद आया बहुत ही अच्छा लगा उस पर बैठकर मुझे इतना अच्छा लगता है मैं हमेशा अपना काम बेड पर बैठकर ही करती हूँ मेरे बच्चे बेड पर बैठकर ही पढ़ते हैं हम सभी मिलकर बेड पर बैठकर टी वी देखते हैं हम बेड पर बैठकर नाश्ता करते हैं उसकी जो उसका जो गद्दा है बेड का वो बड़ा ही सॉफ़्ट है सोने में बहुत ही अच्छा लगता है और वह बेड मुझे बहुत ही पसंद आया और मुझे बाज़ार से वह बेड अच्छे दामों में मिल गया उस बेड को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एकदम बहुत नर्म है उस पर बहुत अच्छी नींद आती है और मेरे बच्चे बहुत खुश हैं मैं भी बहौत खुश हूँ उस बेड को लाकर मुझे बाज़ार में बाज़ार में पांच हज़ार का मुझे उसमें मुनाफ़ा हुआ है तो बेड मुझे बहुत पसंद है